जय झूलेलाल अंधविश्वास जे बारे में पाण चयूं त अॻिमें माइट चवंदा हुआ पेर न हिलाइजनि टंग ते टंग रखी न वेहीजे चाॿी न घुमाइजे या वार खुलिया करे न घुमिजे जा राति जो ॿाहिरि न निकिरजे त ई सभु अंधविश्वास जी ॻाल्हियूं हाणे पंहिंजे मथां नथियूं ठहिनि छो त हाणे त ज़मानो एतिरो तरक़ी करे वियो आहे की इन्ही सभिनि ॻाल्हियुनि खां परे थी करे तव्हांखे अॻियां हली करे ॿारनि सां सपोर्ट थी करे ॿारनि जे पेरनि सां पेर मिलाए करे कदम सां कदमु मिलाए करे पाणखे बि अॻियां वधिणो आहे ऐं उन्हनि खे बि अॻियां वधाइणो आहे ऐं हाणे त ॿार देश त छा परदेश में वञी करे बि पंहिंजो नाम कमाइनि पिया पंहिंजे पाण जी तरक़ी कनि था पंहिंजे माइटनि जो नालो रोशन कनि था इनकरे हिन सभु अंधविश्वासनि जी ॻाल्हियुनि खे न मञी करे पाणखे अॻिते कदमु वधाइणो आहे छो की पाण अगरि हुशियारो हुंदासीं पाण अगरि अॻियां ॾिसंदासीं त ॿार अॻियां ॾिसंदा जे पाण ई अंधविश्वास में पिया हुंदासीं त पंहिंजे ॿार कीअं हुते अॻु वधंदा जय झूलेलाल